السلام علیکم میں جی ایس ٹی پورٹل پر لاگ ان کرنے میں کچھ مسائل کا سامنا کر رہا ہوں ہر بار جب میں یوزر آئی ڈی اور پاسپورڈ ڈالتا ہوں یا تو سسٹم ارر آتا ہے یا صفحہ لوڈ نہیں ہوتا ہے مجھے اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے اور آخری تاریخ قریب ہے اس لیے مجھے ذرا فوری مدد کی ضرورت ہے برائے کرم میری رہنمائی کریں تاکہ میں جلد از جلد لاگ ان کر کے اپنی ریٹرن فائل کو کر سکوں شکریہ